जियां कि मिकी पुच्छेआ गेदा ऐ कि तुस ट्रायल रनिंग जां एह् रनिंग वर्क आउट बारे च दस्सो ते मैं तुसेंगी सनां के अस प्हाड़ी लाके च रौह्ने आं ते साढ़ी ते होंदी रौंह्दी ऐ रनिंग जानी के दौड़ना अस प्हाड़े च दौड़दे रौह्ने तुसें स्हेई सनां के दौड़ने दे फायदे बड़े होंदे न आदमी जेह्का अपनी सेह्त फिट्ट रौंह्दी ते सेह्त अच्छी रौंह्दी जे खाद्धा पीते दा होऐ ओह् पची बी जंदा शैल दौड़ना चाहिदा इयां बी ते शैह्रें दे लोके गी खैर एह् प्राब्लम औंदी ते अस ते ग्रांऽ दे आं असें ते मजा औंदा दौड़ने ई अस जेह्के न साढ़ी सेह्त बड़ी अच्छी बी रौंह्दी ऐ ते इत्थै ते गड्डियां बगैरा बी नेईं होंदियां जियां साढ़ा ग्रांऽ बसंतगढ़ ऐ इत्थै प्हाड़ी न इत्थै मदानी लाका ते ऐ ई नी ऐ अस साढ़ा कम्म ई पैदल होंदा सारा किश करना खेत्तरैं च कम्म करने जां कुतै हट्टिया बजार जाना होऐ कुतै घराट शराट जाना होऐ ते अस इ'यां पैदल जन्ने साढ़ी समझो तुस के भ्यागा शा लेईरी ते स'ञां तकर जेह्की ऐ दौड़ ई लग्गी दी रौंह्दी साढ़ा वर्क आउट होंदा ई रौंह्दा दे सारे बाकी होर तुसेंई दौड़ने दे फायदे न के साढ़ा जेह्का दिल ऐ हार्ट मजबूत रौंह्दा कोई बमारी नी होंदी आदमियें गी पैह्लें बरेस बी ज्यादा होंदी जेह्के पैह्लें आदमी हे पैदल चलदे होंदे हे दौड़दे होंदे हे तां उंदियां उमरां बी ज्यादा होंदियां हां हून जदूं दियां एह् बस गड्डियां गुड्डियां उप्पर ई चलदे लोक ते दिक्खना तुसें के किन्ने केइयें गी रुट्टी नी पचदी गैस बनी दी केइयें ढिड्ड पीड़ होंदी रौंह्दी